इस बेल्लै सारें कोला इंटरस्टिंग न्यूज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ जी टवेंटी जी टवेंटी दी मीटिंग साढ़े इंडिया च होआ दी ऐ सारे कोला अति खुशी दी गल्ल ऐ कि इसलै मतलब कि इन्ने देशें गी चुनियै हिंदोस्तान च एह् मीटिंग होआ दी होर एह् मीटिंग जेह्ड़ी ऐ इसलै सा बीजेपी सरकार जेह्ड़ी ऐ बड़ा अच्छा कम्म करैा दी ऐ ते होर साढ़े प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दी बजह कन्नै अज्ज जेह्ड़ी ऐ मीटिंग इंडिया बिच होआ दी ऐ होर मतलब इक बड़ी अच्छी गल्ल ऐ होर साढ़े हिंदोस्तान च इन्नी गै अगर ग्रोथ कीती ऐ इन्नी तरक्की कीती ऐ कि इक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दी बजह कन्नै होई ऐ अज्ज तुस दिक्खो तां नरेंद्र मोदी साढ़े प्रधानमंत्री जी इन्ने अच्छे न बाह्र देश च इन्नी रिस्पेक्ट ऐ होर इस बेल्लै मतलब कि पूरा वर्ल्ड इच साढ़े मोदी दा नांऽ ऐ एह् इक बीजेपी दे लीडर इन्ने अच्छे लीडर प्रधानमंत्री न अस ते एह् आखने कि अगली बार बी इ'यै प्रधानमंत्री औन होर साढ़े देश च इसलै साढ़ा देश इन्ना उप्पर जा दा ते अज्ज जी टवेंटी च चुने हुए देश मतलब देशें च इन्ने देश चुनियै ते हिंदोस्तान च होआ दी ऐ इसी असेंगी साढ़ी गौरमेंट गी बी फायदा ऐ साढ़े पूरे हिंदोस्तान गी फायदा ऐ सारें कोला इंटस्टिंग न्यूज़ इयै होर असेंगी फायदे बी बड़े न एह्दे के इसलै अस किन्नी ग्रोथ करै'ने उप्पर होर एह् सिर्फ इक साढ़ी सरकार बी अच्छी ऐ बीजेपी होर साढ़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्ने अच्छे न कि उ'नें सारा मतलब कि हर देश कन्नै मलाप रक्खे दा हर देश कन्नै लेकिन एह्दी थोह्ड़ी प्रॉब्लम एह् ऐ कि पाकिस्तान ते चाइना गी इनेंगी बड़ी प्रॉब्लम पौंदी एह् साढ़े देश च अगर कोई अच्छा कम्म होंदा ऐ ते इ'नेंगी जलन पौंदी लेकिन एह् करी किश निं सकदे हैन एह् जिन्ना मर्जी करन जिन्ना मर्जी उग्रवाद फैलान जो मर्जी करन लेकिन इ'नें होना किश बी निं ऐ इं'दा एह् सिर्फ बोली सकदे अज्ज दिक्खो पाकिस्तान दी केह् हालत ऐ ते चाइना ते चुप्प बैठे दा लेकिन पाकिस्तान च इसलै भुक्खमरी पेदी सबकुछ पेदा ते साढ़े हिंदोस्तान च जी टवेंटी दी मीटिंग होआ दी तां इनें देशें गी थोह्ड़ी प्रॉब्लम ऐ बाकी बाकी साढ़ी सरकार अच्छा कम्म करै दी ते साढ़े प्रधानमंत्री अच्छा कम्म करै दे ते अस बी सोचने आं कि अगर अगर एह् सरकार साढ़ी अच्छी ऐ ते आम लोकें गी बी बड़ा फायदा होना एह्दा ते आम लोकें नै होर तरक्की करनी होर नौकरियां बी मिलनियां किश अच्छियां अच्छी अच्छियां फैक्टरियां अच्छे अच्छे कम्म होआ दे साढ़े लेकिन जी टवेंटी दी मिटिंग जेह्ड़ी ऐ एह् साढ़े हिंदोस्तान दी इक बड़ी खुशी दी गल्ल ऐ आम हां हां इसलै मतलब हर देश दे प्रधानमंत्री जां हर देश दे बड़े बड़े दल जेह्के ते इत्थें अगर आवै दे न हिंदोस्तान बिच्च ते दिक्खै दे न हर चीज़ दिक्खै दे न ते असें अच्छी तरक्की करनी ऐ हिंदोस्तान बड़ी अच्छी ग्रोथ करा दा होर इ'नें अग्गें गै होर अस सोचने आं कि मतलब जेह्ड़ी साढ़ी डेवल्पमेंट बीह् साल इच होनी ओह दो साल च होऐ लेकिन एह् इक साढ़ी सरकार दी बजह कन्नै होआ दी ते प्रधानमंत्री दी बजह कन्नै होऐ दी